हलो हा जय झूलेलाल दादी हा जय झूलेलाल जय झूलेलाल दादी हा हा हा हा अच्छा मना कपिड़े में कीअं खपेव कपिड़े में भई कचो कपिड़ो खपे कचा कपिड़ा खपनव के भई रेडीमेड में खपेव ऐं मेन्सवेर में हा मना कंहिं में लेडिस में था चओ लेडिस में कचो लेडिस में जीअं कचो कपिड़ो हूंदो त असां तव्हांखे हू सिॿाइ बि ॾींदासीं हीअ

हा हा हा हा बिल्कुलु हा दादी हा तव्हां कचो कपिड़ो जीअं मां चयां थो ना ॾिसो कपिड़ो कचो कपिड़ो बि जीअं हूंदो आहे न त असां तव्हां खे सिॿाइ बि डींदासीं हीअ

हा तयार में बि अवेइलिबल अथव मूं वटि डिज़ाइनियूं सुठियूं सुठियूं भले हुन में छा खपेव कुरतियूं खपनव सुठियूं के भई लेंहगा खपनव कीअं हा सभु सभु मिली वेंदव असां वटि सभु अवेलिबल अथव मूं वटि मेन्सवेर में बि सुठो कलेक्शन अथव ऐं लेडिस में बि अथव कचे कपिड़े में बि अथव जे शूटिंग शटिंग वग़ैरह चवंदव त उहे बि सुठे मना हुन में रेंज में अथव तव्हां मेन्सवेर में चवंदव भई सिॿाइ डींदव त सिॿाइ बि डींदासीं मेन्सवेर में बि असां तव्हांखे हा त तव्हां हुन ॻाल्हि जी उहे न खणजो तव्हां हिते असां वटि फेसेलिटी सभु अवेलिबल अथव हीअ ऐं मूं वटि में लेडिस जे हुन कपिड़े में बि कचे में ऐं रेडीमेड में ऐं इन में बि वेराइटियूं अथव सुठियूं सुठियूं तव्हां चओ त तव्हां खे हूअ तव्हां जे ऐं जी सुठो सुठो मना रेन्ज तव्हां खे तव्हां जंहिं रेन्ज जे हिसाब सां चवंदा सुठे नमूने तव्हां खे कपिड़ो बि सुठो ऐं तव्हांजे संतोष थींदो तव्हांजे बजट में अची वेंदव सुठो सुठो तव्हां खे मां सभु वेरायटी ॾेखारींदासीं असां मूं वटि जेकी जेकी सभु अवेलिबल सुठियूं रेन्जयूं आहिनि न उन में मां तव्हां खे ॾेखारींदोमांव तव्हां पोइ हुन मां सिलेक्ट कजो चवण जो मतलबु त ऊअं ई ऊअं ई छाहे तव्हां जो हुनजे हिसाब सां मेनेज थी वेंदव हुनजो तव्हां तव्हां जेॾी महिल बि चओ त तव्हां खे हुनजे हिसाब सां तव्हां खे शयूं बढ़िया या बढ़िया व्यवस्थित मनां मेन्सविअर में बीहंदव सुठो जचदंव ऐं लेडिस विअर में बि अथव हुन हिसाब सां तव्हांजो मना मेनेज थी वेंदव तव्हांजे बजट में अची वेंदव शयूं

हा चादरूं वग़ैरह चवंदव चादरूं बि थी मिली वेंदव तव्हां खे उहा बि असां वटि अथव इहा सभु अथव न न हू सभु सभु मिक्स थींदव अच्छा इएं हा अच्छा अच्छा जी जी त उहो मिली वेंदव मिली वेंदव सभु मिली वेंदव हलो